खेल असांजे स्वास्थ्य लाइ ॾाढो वॾो योगदानु कंदा आहिनि खेलु असांजे शरीर लाइ हेॾो सुठो हूंदो आहे खेलु खेॾी करे असां पंहिंजी तंदुरुस्ती वधाए सघंदा आहियूं खे घणेई खेल अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे खेॾी करे असांखे सॼे ॾींहं जे चुस्टी पुश्टी हुन मां प्राप्त थींदी आहे उहा ई खेलु असांजे मानसिक दिमाग़ लाइ बि ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि घणा ई अहिड़ा खेल आहिनि चेस लूडो या घणेई खेल आहिनि जंहिं खे असां खेॾी करे असां पंहिंजे मानसिक रूप खे बि मानसिक रूप पंहिंजी यादगार शक्ति हुन सभिनी खे वधाए सघंदा आहियूं खेलु असांजे स्वास्थ्य लाइ बि असांजो वज़नु घटि करण लाइ असांजी एनर्जी वधाइण लाइ असांजे शरीर जे खून खे हलणु चलण लाइ खेल ॾाढा स्वास्थ्य लाइ सुठा आहिनि मानसिक रूप सां ई उह ई असां ई दिमाग़ ई यादि शक्ति लाइ असांजे कमु पूर्ति लाइ खेल अहिड़ा ई सुठा योगदान कंदा आहिनि